आं बिबार फिथाय आरो मैगंफोर बिसोरखौ गासैखौबो गायनो मोजां मोनो माने ओरैबायदि मोजां मोनो जेरै माने बिबार सोरगिदिं बिबार थायोब्ला न'फोरावहाय गोसोखौ मोजां मोनो न'फोराबो समायो खायफा खायफा माने बिबारखौनो ओरैबायदि मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो माने बिबार नुबाथाय थानो हाया आरोना समायना समायना बिबार माने गेटफोरावहाय एबा न'नि साखाथि जिं जिं बिबार गायोब्ला न'जों लोगोसे माने बिबार बागानजों लोगोसे मानसिनि गोसोखौबो ओरबायदि मोजां मोनो समायनाय मोनो आरोना बिराद माने गोसोखौनो सोरगोफुरि बायदि मोनलाय लायो आरो बिबार बागानफोराव थायोब्ला न'आव जेरैहाय गलाफ बिबार गन्धराज बिबार बायदि बायदि बिबारफोरा जेरैहाय गेट मोखांफोराव गायोब्ला लामा सारि सारि गायोब्ला जेरै गावलां गावथां बारोना बेबादिनो ओरैबायदि गोसोआबो माने रंजाखाङो जि जायगायाव माने बिबार थायोब्ला बिबार बागान बेफोरावहाय गोसोखौ ओरैबायदि खुसि मोनो आरो मैगं थाइगं गायनायावबो आं ओरैबायदि मोजां मोनो माने मैगंफोराव खफि मैगं गाजर बेफोरबायदि स्कवास आरो खुम्ब्रा जोगोनार बेफोरबायदिखौबो गायनो ओरैबायदि मोजां मोनो लाइ मैगं लाइ फान्थाव आरो माने सोब रोखोमनि मैगंफोरखौबो आं ओरैबायदि मोजां मोनो गायनो जेराव माने मैगंनि बोथोर जायोब्ला आं मैगंफोरखौ ओरैबायदि गायो माने हायाव माने थाबावहाय हा होनानै आरो कार्टुनफोरावबो आं हा होनानै आंनि न'नि सोरगिदिं आं बेफोरबायदिनो आं गायनानै लायो आरो मानो मोजां मोनो आरो मानो होनब्ला जों न'आव लकेल मैगं गायनानै लायोब्ला जों जानायावबो जों देहाफोरनि थाखायबो मोजां माने ओरैबायदि फ्रेस मोनो आरोना न'नि गाव गायनाय मैगंफोरखौ मोनजायोब्ला गोसोआ ओरैबायदि मोजां मोनो आरो देहाफोरनि थाखायबो जों जेरै मोजां जोंनि गोसोआबो मोजां मोनो आरो मैगं गायब्लाथाय थारमाने जों साखाथि फाखाथि न'फोराव इसे हा खलबसे थायोब्लबो जों बेफोरबायदियावनो जों गावनि जानो थाखाय गावनि नांगौनि थाखाय जों मैगंफोरखौ गायनानै लानो हायो आरो मा होनो बिबारखौबो जोङो न'खौ समायहोनो थाखाय जोङो जेरैबायदि सोरगिदिं गायनानै लायो मैगंफोरखौबो जों बे सेस्टेमनो गायनानै लानो हायो आरोना बोथोर फैयोबा जेरै मेसें बोथोरनि मैगंआ आलदा दैलां बोथोरनि मैगंआ आलदा जै बोथोर फैयो माने बे बोथोरावनो बोथोरनि मैगंखौल' जों माने गायनानै जानो हायो आरो ओंखायनो आं माने मोजां मोनो आरो जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो गायनो बिबारखौबो गायनो आरो बिफांफोर बिफांफोरखौबो जों साखाथियाव बिफां फिसा फिसा गायनानै लायोब्ला मोजां मोनो माने गोजोन मोनो ओरैबायदि थान्दा फ्रेस मोनो खाथियाव बिफां थायोब्ला गोथां गोथां बिलाइफोरनि थाखायनो जों ओरैबायदि मोजां मोनो न'नि साखाथि फाखाथियाव बिफां थायोब्ला आरो माखासे जोङो फिथाय सामथायबो मोनो माखासे बिफांफोरनिफ्राय जोङो बे फिथाय समाथायफोरखौ जाहाथे जोंनि न'आव गायनानैनो न'नि फिथाय मोनजायोब्ला जों बिसिबां मोजां मोनो बे रोखोमनि थाखायनो जों गाव गावनि बिफांखौबो गायनानै लानांगौ जाहाथे जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जानाङा न'आव थायोबा जों गावनि गोसोबायदि जानो हानाय एबा माने एखदम फ्रेस बुस्थु जों मोनजायो बेनिथाखाय जों गाव गावनो जोथोन लानांगौ आरो गाव गावनि न'आवनो जों बेफोरबायदि माने बिबार फिथाय सामथाय एबा मैगं थाइगंफोरखौ जों गावनो गाव खालामनानै लानो नाजानांगौ आरो ओरैबायदि मोजां मोनो आंनि आंनियावनो जुदि बेफोरबायदि थायोब्ला न'आवनो आंनि न'आवनो फिथाय सामथाय मैगं थाइगं बेसोरो जुदि आंनावनो थाखायोब्ला आं गायनो मोननानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गायबाय थानोबो आंङो लुबैयो माने आं बे बुस्थुखौ माने बाया आरो गायबाय थानो बोथोर फैब्लानो फैल्बानो आं माने गायनो गोसो जायो जाहाथे जों गुबुन बायजोनिफ्राय फैनाय मैगं थाइगंफोरखौ जों बायनानै जानाङा गावनो गाव गायनाय लखेल एखदम थाजिम एबा थाजा मैगंखौ जों मोनजानो हानाय बायदि गावनो गाव खेथि खालामनाया मोजां आरो बिबार बागानावबो नों जेरै सोरगिदिं बिबार गायोब्ला गोबां रोखोमनि बिबार दं बे बिबारफोरखौबो जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै जों गायफैनानै लानो हायो आरो जुदि जायगा गैयाब्लाबो जोङो फुल गायग्रा बे थाबावनो जों गायनो हायो फिसा फिसा बिफांफोरखौ समायना समायना बिबारफोरखौ जों गायनानै लानो हायो न'नि माबायावनो जों आलायानानै लानो हायो फिसा फिसा थाबाव गायनानै दानि जुगावथ' गोबां गोनोखोआरि बिबार ओंखारबाय समायना समायना बिबारफोर दं बेफोरखौबो जों गायनानै लानो हायो साखाथि फाखाथियाव आरो न'नि बेराफोरावबो जों गायनानै लानो हायो मैगंफोरनि गेजेराव आरोबाव साबसिन मोजां मोनो दानि माने मेसें बोथोरनि मैगंफोर जेरै फुलखफि गाजर बिथ फालें बेफोरखौ ओरैबायदि माने गावनि दलरसे जायगायावनो जों गायनानै लानो हायो आरो बेफोरनि थाखाय जोङो एसेबां माने जायगानि गोनांथि गैया एसे हा थायोब्लाबो जों बेयावनो गायनानै लानो हायो आरो दैलां बोथोरावबो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोगोनार खुमब्रा थाइबें आरो सबाय बिमा बेफोरबो जोंनि थाखाय जों गायनानै लानो हानाय बादि जोङो फिसा जायगायावनो जों बेफोरखौबो जों गायनानै लानो हायो बेनिथाखाय एसेबां माने जायगानि गोनांथि गैया जोङो नांगौ बायदि केपासिटि खालामनानै जों बेखौ गायनानै लानो हानाय जायो आरो बिदि आं जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि गायनानै लानो हायोब्ला